जोंनि गिबि सिमनायानो आबादानो जेरै जोङो दा माइ दै जेरोखम माइ बेसर आरो अनेक दं आरो बेनि अनगायै फाथो दं मैगं थायगंनिबो दं जेरै जोंहा माइखौ जानांगौ होननानै माखासे सोलाय सोल' खालामनो थाखाय मैगं मैला सिजेन लानानै सिजेन जोङो गायनाय बा फुनाय बा फोनाय खालामो दिहुनो आरो जों बिदिनो बेखौनो फानो बेजोंनो जोङो संख्रि बानलु थाव साबोन दिहुनो बा समाव अबेबा बायदि गाननांगौ जोमनांगौखौ जोङो दिहुनो बा गथ'फोरनो जोङो हरनांगौ हरो बेखौनो दिनै बेबायदिनो माइनि बोथोराव माइ फाथोनि बोथोराव फाथो मैगं मैलानि फाट माबायाव बोथोराव मैगं मैलानि आरो फाननांगौ समाव फानो आरो जोंनि जानांगौ समाव जायो जोङो बेफोरबायदिनो गासैबो बोथोरखौ नायै नायै जोङो गायो फोयो फुयो जायो जोङो बिदिनो सम लाङो आरो जोङो जोंनि जोंनि माबायानो बेनोखासै आरो माथो